अइ इलाकामे सभसँ बढ़िआँ सफेद बगुला छथि कौआ छथि चिड़य छथि बाज छथि सुग्गा छथि मैना छथि कबूतर छथि तकर पण्डुप छथि कोइली छथि तकर बाद पण्डुप छथि तकर बाद बाज तोता मैना कते रङ्गके चिड़य छथि बगड़ी आओर बगुला कौआ मैना पण्डुप बगड़ी मोरपङ्ख आओर कते चिड़य छथि ओइ चिड़य सभके सभकिछो मुँह कोइली अते सुन्दर लागय छथि बोगला एते सुन्दर छथि कौआ एते सुन्दर छै नीलकण्ठ सेहो छथि सुग्गा जिनका पेरॉट कहय छनि ओ सुग्गा छथि तते सुन्दर तोता हुनके कहल जाइ छनि ओ सुन्दर छथि चिड़ैया सभ बड़ सुन्दर सुन्दर छथि सभसँ फुदफुद्दीवला बगड़ी छथि मोरवला पङ्ख छथि आओर कते चिड़य छथि हुनकर सभके बोली एते सुन्दर छनि कठखोधी छथि आओर सभकिछु छथि नीलकण्ठ छथि कागा ठीक